ہماری ریاست بہت بڈی ہے اتر پردیش اس میں الگ الگ طریقے کے موسم ہوتے ہیں اور زیادہ تر موسم بدلنے پر دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں پر موسم کی تبدیلی کے کارن آدمی انسان کو بیمار ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے